हा हा हा तां केरु था ॻाल्हायो तव्हां केरु था ॻाल्हायो अचु हा

अच्छा कहिड़ी कहिड़े में था चयई कहिड़े ग्रूप कहिड़े में इंटरस्ट अथेई कहिड़ी जॉब खपेई हा अच्छा हा हा त हुन में तोखे डोक्युमेंट्स खपनिई आधार कार्ड पेन कार्ड राशन कार्ड ही सभु खणी अचिणा पवंदव सभु हुओ तुंहिंजो हुनजो माना जो खपनिई डोक्युमेंट्स डोक्युमेंट्स खपंदई उहे बि खणी अचिणा पवंदई हलो उहो बि खणी अचिजांइ सभु खणी अचिजांइ पोइ ऐं ॾिसंदासीं हिते हा टाइम अथव सुबुह जो ॾहें खां शाम जो छहें ताईं हा हफ़्ते में संडे त बंदि हूंदो आहे बाक़ी सेटर डे त छंछर ताईं खुलियल हूंदव त उहो आरितवारु ॾींहुं हा हा आरितवारु ॾींहुं बंदि हूंदो आहे आरितवारु ॾींहुं त वरी पोइ बंदि हूंदो छंछर ताईं तव्हां कॾहिं कॾहिं ईंदे

हा हा हा त हिनजी फ़ीस लॻंदी हा हिन ई हिन ई लॻंदई सॼी महीने जी महीने महीने जी लॻंदई हा हिकु महीने जी पघारु वठंदी आहियां हिकु महीने जी अच्छा हा न सॼी पघार मां वठंदी आहियां बेटा सॼी पघार ई हूंदी आहे पोइ न सॼी लॻंदई पघार त सॼी वठंदी आहियां मुंहिंजो रूल्स आहे सॼी पघार ई वठंदी आहियां हा हा पोइ इहे पन्ना खणी अचिजांइ आधार कार्ड राशन कार्ड पेन कार्ड ऐं डोक्युमेंट सभेई खणी अचिजांइ यादि करे हा त वरी पोइ पननि ते ई ज़रूरी हूंदा ई न त मतलबु पनो कोई घटि वधि न हुजे वरी वापसि वञिणो पवंदो न त इनकरे सभु पना संभाले खणी अचिजांइ हा हा सॼी पघारु सॼी पघारु वठंदीमांइ महीने जी महीने जी पघारु वठंदीमांइ वरी अधु न चइजांइ मूंखे सॼी पघारु वठंदी आहियां मां सभिनी खां सभिनी जी नौकिरी जंहिंखे वठी ॾींदी आहियां हुन खां सॼी महीने जी पघारु वठंदी आहियां पोइ अधु पघारु न चइजांइ मां सॼी वठंदीमांइ भले अचु भले